पावसाच्या दिसांनी वॉटरफॉलाक बी वचपाक आमकां खूब आवडटा तशेंच पावसाच्या दिसांनी गोरोवपाक वचपाकूय बी खूब आवडटा कारण त्या दिसांनी खुबशीं नुस्तीं लागपाचे चान्सीस आसतात पावसाच्या दीस आवडपाचें मेन कारण म्हणजे त्या दिसांनी अळमी ही वयर सरता ती पुनोवपाक वो एकठांय करपाक रानांनी वचपाक खूब आवडटा पावसाच्या दिसांनी आमी वॉटरफॉलारूय बीन वचपाक पळोवपाक आमकां खूब आनंद येता पावसाच्या दिसांनी कुल्ल्यो दिपोवपाक वचपाकूय बी आमकां सगळ्यांक मेळटा थंडेच्या दिसांनी उजो घालून उजा कडेन रावपाक आमकां खूब आनंद येता थंडेच्या दिसांनी सकाळीं च्या पिवपाकूय बी गरम गरम आमकां खूब आनंद मेळटा गरमेच्या दिसांनी पिकनिकेक वचपाक हें आमकां सगळ्यांक आवडटा गरमेचे दिसांनी भुरग्यांक खूब आनंद येता कारण तांकां हॉलिडेज समर वेकेशन्स चालू आसतात त्या समर वेकेशनांत पिकनीक वा बाकीचे सगळे जे आसतात एक्टिविटीज त्यो भुरग्यां खातीर चालू आसतात तशेंच सगळ्या फॅमिलीक आप आपल्या फॅमिलीक घेवन स्विमींग पुलानूय वचपाचो गरमेच्या दिसांनी गरमेच्या टायमार सगळ्यांक टायम मेळटा गरमेच्या दिसांनी आमेय बी जातात तेवूय बीन लोकांक भुरग्यांक खावपाक सगळ्यांक खूब आवडटा